हाँ मैंने दोस्तों के लिए एक कविता ऐसे ही हमलोग क्रिकेट खेल रहे थे तो लिखे थे बचपन का अल्हड़पन और अच्छी लगी ज़ाहिर सी बात है सब लोगों को और विशेष कर तो किसी के लिए मैंने पर्सनली नहीं कभी लिखा है दोस्ती यारी में बस वही ऐसे ही मन में आ गया तो एक बार बस हमलोगों का हमेशा क्रिकेट चलते रहता था क्रिकेट के अच्छे शौक़ीन थे तो उसी में बीच में माहौल बना तो लिख दिए बस